आं दाख्लै बा जुनाव गामियाव लामा सेर सेर बिफां गायदों सानैसो गथ' लानानै बिसोरनो आं हाजिराबो होनाय जादों थाम थामजौ करि आरो बेजों लोगोसे आं बिसोरखौ मोजाङै बिबुंथि होदों बिसोरनि सिगाङाव बिफां लाइफांखौ जों मानो गायनांगौ माने बिफां लाइफांखौ जों फांसे दानबा फांबा गायनांगौ बिफां लाइफां गैयाबा जों बुहुमाव थांना थानो हाया बिफां लाइफांआ जोंनि फ्राय ओंखारनाय गाज्रि गेसखौ बोना लायो आरो बेयाव जोंनि जिउ आरो मोजां लाखिनो थाखाय दंफां लाइफां सायाव हरनांगौ जायो

दंफां लाइफांफोरखौ मोजाङै जत्न' लानांगौ आरो बिदिनो फिथायगोनां बिफांफोरखौ गायनानै जों फिथाय सामथायबो फान्नानै रां मुलाम्फा खालामनो हायो रां आरजिनो हायो बिफां लाइफां थाब्लासो सोमखोर बुहुमाबो समायना जायो बेनि थाखायनो जों बिफां लाइफांखौ गायनांगौ फांसे फुबा फांबा गायनांगौ अब्लासो दंफांआ देरलांबाय थागोन नङाबा बुहुमाबो जोबस्रांलांनो लामायाव फैगोन बिफां लाइफां जोबस्रांलांबा जों बुहुमाव थांना थानाया गोब्राब जायो